भारत एक हिंदी जिसका राष्ट्रीय लैंग्वेज हिंदी है हिंदी भाषा को मीडिया के में और शिक्षा प्रणाली पर्याप्त रूप से प्रयोग में लाया गया है हम समाचार और बहुत से न्यूज वगैरह जैसे होता है उसको हम हिंदी भाषा में ही सुनते हैं क्योंकि यहाँ भारत एक हिंदी भाषी देश है यहाँ कि जो है अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषा ही समझती है हिंदी भाषा में ही लोगों कि सिक्षा प्रणाली अभी भी संचालन होती है अधिकतर बच्चों को ये देखा गया कि वो हिंदी भाषा में ही परि परीक्षा को चूज़ करते हैं हाँ ये बात अलग है कि बहुत से लोग शुद्ध हिंदी को नहीं बोलते हैं कुछ इंग्लिस मिक्स करते हैं कुछ उर्दू के वर्ड और अरबी के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन समाचार वगैरह और किताबों में अभी भी शुद्ध रूप से वर्तनी हिंदी का ही इस्तेमाल किया जाता है